جی ہاں میرے پاس ان جمع کنندگان کے لیے مشورہ ہے جو ڈاک ٹکٹ سکے یا چٹانیں جمع کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان جمع کنندگان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ وہ اس طرح کے چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھیں اور ان کو جمع کرنا کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک مثال ہے عام طور پر لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں ضائع کر دیتے ہیں لہٰذا جو لوگ ڈاک ٹکٹ سکے یا پھر چٹانیں جمع کرنا چاہتے ہیں ان کو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کرے اور انہیں احتیاط سے رکھیں اور ان کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کر لیں جس سے ان کی چیزیں ضائع نہ ہونے پائے اور جن لوگوں کے پاس اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں وہ لوگ معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پائی جاتی ہے بہت سارے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور حکومت بھی ان کے لیے خاطر خواہ کوشش کرتی ہے